मां नंढपण खां जंहिं महिल स्कूल में हुअसि तॾहिं खां मां स्पोट्स में रही आहियां मां इलाही कुझु खोखो कॿडी बास्केट बॉल वॉली बॉल इहो सभु खेॾियो आहे पर हिन वक़्तु मुंहिंजो पसंदीदा खेल आहे क्रिकेट छो त हिन वक़्तु सॼे दुनिया में क्रिकेट जी धूम मचियलु आहे हूअं त मूंखे हर हिकु स्पॉर्ट्स ॾिसणु वणंदो आहे ॾाढो ऐं उन में जेकी हुननि जी गज़ब जी फ़ुर्ती हूंदी आ्हे खिलाड़ियुनि जी गज़ब जी शक्ती हूंदी आहे ऐं जेकी टीम स्प्रिट सां खेल जी भावना जा खेॾंदा आहिनि उहो मूंखे ॾाढो पसंदि ईंदो आहे ऐं मां सिर्फ़ कॉमेंट्री न ॿुधंदी आहियां मां उन खे टीवीअ ते ॾिसण पसंदि कंदी आहियां